पोंडा बोरीं बोगमाळो निवाडें दाबोलीं बायणा सडा वास्को चिकालीं सावड्ड्या जरी साकवाळें सिंदोळे जुवारी नगर मेस्ता वाडो वार्का म्हाजोड्डा आम्या पोना टायटन वॅर्ना सड्यार राय पोर्वोरी केळशीं पेने आगापुरा उणीर अंजुना कुडचडें पेंजीम पाजी फोंड काणकोणा पंटेवनार मोलें पिर्णी शिवलीन म्हापश्या मोर्जे अंजुना बोरीं कांदोलीन केरी

मोपा फातरप्यां रामनाथी दुद सागर कोर्तालीम वाळपय मडकय तिस्कार फर्मागुडे रायबंदर धारबांदोडा मंगेशी रामनाथी सांगें केपें तांबडे सुल्ला बागा शिरोडा राजबाग बेतोड्या बोमा माशेल वाळपय मोवळें राय अस्वरीम तोड्डा कन्सुलीम वेलसांव कॉपेला कडेन चिचोण्या दुर्बाट